हाँ मेरे पास ऐसा एक किस्सा है जिससे मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था एक बार की बात है मैं जब छोटी थी मैं अपने स्कूल से आ रही थी तब वहाँ पर मैं जब सड़क जब मैं साइड कोने मे से जा रही थी जब वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क क्रॉस करने कि कोशिश कर रहा है मगर मैंने उस समय मदद नहीं की तब मैंने वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखा कि वह उस वज बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर रहा है उस सड़क को क्रॉस करने के लिए उस बच्चे से उन उन बच्चों उस बच्चे से मैंने यह सीखा कि हमें हमेशा हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिये भले ही उससे हमें कुछ मिले या न मिले लेकिन हमें मदद करनी चाहिये उसके बाद से उस घटना के बाद से अब जब भी मैं किसी भी व्यक्ति को मदद के लिए जैसे कि मैं अगर किसी व्यक्ति को मदद मांगते हुये देखती हूँ तो उसकी मदत करे बिना मुझसे जाया नहीं जाता मै हमेशा उस व्यक्ति कि मदद करके करके जाती हूँ